दिक्खो जी मेरी जेह्की राइटिंग ऐ ओह् बाकी आह्ले लेखकें कशा बक्खरी आ'ऊं तां समझनी के में अज्ज तक जो बी लिखेआ नां जो मेरी जिंदगी च घटेआ होग जां मेरे लागै दोआगै दाएं बाएं जो चीजां जेह्कियां घटनां होंदियां नां में म्हेशां उ'यै लिखियां ते मिगी तां लगदा कि में कोई नकल नेईं कीती ते में एह् नी कीता कि में लिखना किश ते में बड़ा भारी अपना कोई नां कमाना इसदे च में जेह्कियां सच्चियां घटनां हियां म्हेशां उ'नेंगी माध्यम बनाइयै म्हेशां में लिखेआ ते तां मिकी लगदा कि मेरी राइटिंग जेह्की ऐ ते ओह् बाकी राइटरें कशा बक्खरी ऐ ते बाकी रेही इंपरूव करने दी गल्ल ते अगर तुस सच्च लिखगे नां दिलै कशा ते सच्चे तुस लिखगे तां जो बी होग तां ओह् अपने आप इंपरूव होई जाना इंपरूव करने दी उसी कोई जरूरत जां लोड़ नी पौंदी तुस जे थुआढ़े कन्नै कोई जे तुस दिक्खा ने होंदा अपने चार चबक्खै अपने चपासम च जो बी होआ'रदा जो बी घटा'रदा जो बी घटनां घटा दियां न ते तुस उनेंई अपनी कलमै दे राहें लिखदे रौह् अपने ते थुआढ़ी राइटिंग जेह्की अपने आप इंपरूव होनी ते ओह् बक्खरी बी होनी बा तुस इयां सोचो कि अस प्रोफैशनल राइटर आं ते तुस अपनियां क्हानियां बनागे इ'यां स्हत्तर प्रसैंट उस च झूठ होग त्रीह् प्रसैंट ठीक होग तां ओह् अच्छी गल्ल थोह्ड़ी होनी मेरे स्हाब कन्नै दो प्रसैंट जेह्का तुस काल्पनिक लिखो लेकिन ठानुऐ प्रसैंट ते कम से कम हकीकत ते लिखो उसदे च ते इ'यै राइटिंग दे बारै च होर राइटरें बारै च लिखना होऐ ते पूरे उपन्यास लखोई जंदे पर हून थुआढ़ा सोआल इ'न्ना गै ते में जवाब इ'न्ना गै देना चांह्ग ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही